ہندوستان میں کئی اہم مذہبی مقامات ہیں جو لوگ مختلف عقائد اور مذہبی روایات کے مطابک دورہ کرتے ہیں چند اہم مقامات اور وہاں منائے جانے لے میائے جانے والی روایت روایتی تہوار درج ذیل ہیں تیرتھ راج ہریدوار یہ مقام گنگا ندی کے کنارے واقع ہے اور ہندو عقیدے کے مطابق مقدس جگہ سمجھا جاتا ہے کمبھلانا کمبھلا میلہ ہر بار ہر بارہ سال بعد ہریدوار میں منعقد ہوتا ہے جس میں لاکھو یاتری شرکت کرتے ہیں اور گنگا ندی میں ڈبکی لگاتے ہیں ویکا ویکانتھا سوامی مندر یہ مندر آندھرا پردیش میں واقع ہے اور وشو بھگوان کے ایک روپ کو منایا جاتا ہے برہم تسومو ایک سالانہ تہوار ہے جس میں دس دن تک مختلف تقریبات منعقد کی جاتی ہے جگ ناتھ مندر اڑیسہ میں واقع یہ مندر جگ ناتھ بھگوان کو وقف ہے رتھ یاترا ایک مشہور تہوار ہے جس میں بھگوان جگ ناتھ ان کے بھائی بل بھدر اور بہن سوبدھار کی مورتیاں بری رتھوں میں رکھ کر پورے شہر میں گھمائی جاتی ہے گولڈن ٹیمپل یہ سکھوں کا مقدس مقام ہے اور پنجاب میں واقع ہے بیساکھی ایک یہ ایک بڑا تہوار ہے جو فصل کی کٹائی کے موقع پر منایا جاتا ہے اولنکانا ویلینکانی فیسٹول یہ نو روزہ فیسٹول ہے جس میں لاکھوں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں یہ صرف چند مثالیں ہیں اور ہندوستان میں مختلف مذہبی عقائد کے لوگوں کے لیے ہمارے مقدس مقامات اور تہوار موجود ہیں ہر مذہب کی اپنی منفرد روایات اور تہوار ہوتے ہیں جو ثقافتی تنوع کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں